रंधिणे में कमु ईंदड़ु रोज़ मर्रा जा बासण कटोरो सिपिरी थाली चमिचो गिलास कोप बसी तओ कूकर चकिलो वेलणु तई बाटिलो गेंडी थाल छिलणी करमंडल छॼु जीअं त असां असां जेकि रोटी खाइंदा आहियूं उह असां प्लेट थाली ऐं चमिचो ऐं कटोरे में खाइंदा आहियूं जीअं कटोरे में असां भाॼी खाइंदा आहियूं ऐं प्लेट में असां चांवर चांवर वगै़राह रखंदा आहियूं जीअं त असांखे रोटी ठाहिणी हूंदी आहे सुठी ऐं टेस्टी त असां सिपरीअ जो यूज़ कंदा आहियूं सिपरीअ में असांखे टाइम वधीक लॻंदो आहे पर असांजी रोटी जेकि आहे सुठी ठहींदी आहे ऐं असांखे खीर वठी अचिणो हूंदो आहे असां करमंडल में वठी ईंदा आहियूं ऐं असांखे जेकि तकिड़ो रोटी ठाहिणी हूंदी आहे जीअं त असांखे कुझु बल्क असांखे कुझु ओॿारिणो हूंदो आहे त असां कूकर में ठाहींदा आहियूं ऐं असांखे तर जो कमु जेको करिणो हूंदो आहे असां उहो तईअ में कंदा आहियूं असांखे फुलका पचाइणा हूंदा आहिनि असां तओ वेलणु ऐं चकले जो यूज़ कंदा आहियूं असांखे पाणी पीअण लाइ गिलास यूज़ कंदा आहियूं असांखे जेकि कणक आहे असांखे कणक साफ़ करण लाइ छॼु कमु ईंदो आहे ऐं असांखे जेकि जेकि छाणी आहे छाणीअ में असां अटो वगै़राह छाणीदा आहियूं ऐं नंढी छाड़ीअ में असां चांहि वगै़राह छाणीदा आहियूं जीअं त जूस थियो या चांहि थी या खीर थियो असां उह नंढी छाणीअ में छाड़ींदा आहियूं